टिकट हमरा सबके जे छै से अहाँसबके बिन्देश्वर चौक अइ बिन्देश्वर चौकपर मे अहाँके प्लेन ओतऽसँ हमरा सबके सब चीजके व्यवस्था अइ हमर घर हटा रुपौली ग्राम पोस्ट हटा रुपौली अछि आओर ई बिन्देश्वर चौक चौक ई हमरा सबके सटल अइ अइठाम जे छै से सब चीजके व्यवस्था छै एन एच संतावन छै आओर एन एच सन्तावनपर सँ अहाँके लगभग तीन गुना विश्वके ओतऽ गाड़ी भेट जाइ छै आओर ओ गाड़ी ओतऽ अहाँके प्लेनोके टिकट भेट जाइ छै बसोके टिकट आओर निम्न प्रकारके छोटो गाड़ी कोनो करबै तकरो टिकट आओर ओतऽसँ अहाँ घुमैयो लए जाइ चाहबै तऽ एतऽ टोल टेक्सके बगलमे रेस्टोरेंट छै से बढ़िआँ अथी पाही पैलेस छै एक नम्बर ओतऽ घुमियो सकै छी ओइमे अहाँ जेकि ओइमे स्वीमिंग पूल जे किछु आदमीके एखन नया स्टैण्डर्ड व्यवस्था छै सब चीज छै आओर ओइमे बढ़िआँ जेकाँ अहाँ घुमि सकै छी भोजनसँ लअ कऽ अहाँके बढ़िआँ तन्दूरी होटल छै आओर सब चीजके टिकट